हा मां ग्रीटिंग कार्ड्स ठाहींदी आहियां हथनि पेपर जा फलॉवरस ठाहींदी आहियां असांखे स्कूल में अ क्राफ्ट सेखारींदा हुया जंहिंमें असांखे ग्रीटिंग काड ठाहिणु फलॉवरस ठाहिणु पेपरस जा बैग ठाहिणु लिफ़ाफ़ा ठाहिणु इअ सभु सेखारींदा हुया मां घर में वेही करे ग्रीटिंग काड ठाहींदी आहियां कॾहिं दीवाली हूंदी आहे या कंहिंजी बडे हूंदी आहे त मां पंहिंजी साहिड़ियुनि खे ग्रीटिंग काड बि ॾींदी आहियां ठाहे करे पंहिंजे हथनि सां मूंखे ग्रीटिंग काड ठाहिणु जामु वणंदो आहे मूंखे क्राफ्ट में ॾाढो इंट्रैस्ट आहे हिन करे मां सभु ठाहींदी आहियां अॼुकल्ह शादी जा काड बि सभु घर में हथनि सां था ठाहिनि मूंखे शादी जा काड ठाहिणु बि ईंदा आहिनि मां शादी जा काड बि ठाहींदी आहियां मां मूर्तियूं बि ठाहींदी आहियां मूंखे गणेश जी मूर्ती ठाहिणु बि ईंदी आहे ईको फ्रैंडली मिटी सां गणेश जी मूर्ती बि ठाहिणु ईंदी आहे मूंखे मुंहिंजे घरु जॾहिं गणपति खणी ईंदा आहिनि तॾहिं मां उहो बि ठाहींदी आहियां